साढ़ा घर ना इत्थेै पैंथल ऐ ते पैंथल दे कन्नै गै ना इद्धर इद्धरा पैंथल दा गै रस्ता जंदा पैदल ऐ अग्गै धोड़ी गड्डी जंदी फ्ही उत्थूं अग्गै पैदल ऐ देवी जगह दा नां ऐ देवी पिंडी ते बड़ी गै शैल जगह दिक्खने आह्ली गी ओह् दर्शन करने माता वैष्णो विराजमान उत्थै ते नाग वैष्णो देवी उत्थै त्रै म्हीने आइयै उत्थै विराजमान रौहंदियां न ते ओह् बी इक्क बड़ा बड्डा तीर्थ स्थान ऐ उत्थै पानी बी ऐ पानी दे झरने बगा दे खास कर गर्मियें च जेल्लै लोग बड़ी बड़ी दूरां आंदे पैहले कुसा गी पता नहा भाई इत्थै ऐ इयां पैंथले दे लोकें गी पता हा इयां लोकल इत्थै लोकें गी पता हा इयां दूरे दूरे दे लोकें गी घट्ट पता हा भाई इत्थै देवी पिंडी बी इक जगह ऐ इत्थै बी इक जगह ऐ जगह दा ना ते हुन ओह् लोकें गी थोह्ड़ा थोेह्ड़ा सारें गी पता लग्गा जम्मू बिच्चें सारे लोग आए दे हुंदे न इत्थै देवी पिंडी जंदे न दर्शन करदे न गर्मियें दे पूरा पूरा दिन उत्थै बतांदे न ते इत्थां गै निकलदे अग्गे रोड बिच के इक शम्भू मंदिर ऐ डडुरा जेह्का पैंथल दे कोल गै पौंदा ते उत्थै बी आप शम्भू मंदर ऐ ओह् बी बड़ा शैल मंदिर ऐ ते उत्थै बी लोग जंदे उत्थै बी लोग जंदे न जंदे दर्शन दुर्शन करदे न ते उत्थूं अग्गै बी ऐ जेल्लै जंदे अग्गेै कटड़ा पेई गेआ कटड़़े दे अग्गै फ्ही माता वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी मंदर उत्थै बी बड़े बाहरे दी बाहरे दी बड़़ी जात्तरा आंदी ऐ बड़ी जात्तरा आंदी ऐ ते जंदे नै दर्शन करने गी दर्शन करियै उत्थै जंदे न फ्ही अग्गै उद्धरा अग्गै चलो अग्गै रियासी आह्ली साइड जाओ ते बिच बिच गै ग्हार ग्रां आंदा ऐ ग्हार ग्राएं बिच बी इक बड़े मतलब कि ओह् हे बाबा बाबा जित्तो मल जी जिंदा नां बड़े बड़े दूर दूर तक्क फैले दा ऐ ते उत्थै दी मनता एह् ऐ कि जिंदे घर बच्चे नेई हुंदे न ते ओह् उत्थै आह्निये इक मतलब कि ओह् ऐ पानी झरने उत्थै बगा दे न कोई पंज सत्त ते इक झरना ऐसा ऐ कि ओह् जेह्ड़ा उत्थै न्हाने कन्ने जेह्ड़़े कुड़ि़यें जनानिएं दे छौरे पछौरे ओह् दूर होंदे न ते जिंदे घर बच्चे नेईं औलादां नेई ंहुंदियां ओह् उत्थै आह्नियै खाली झोल्ली उंदे अग्गै फैलांदे न ते ओह् उत्थै ते प्रसाद उंदी गोदी च पांदे ते उंदियां झोलियां जेह्ड़ियां उंदे घर जेह्ड़े गोदां जेहड़ियां हरियां भरियां होई जंदियां न ओह् ओत्थे दी मन्ने मन्यता ते ओह् बाबा जी ने बड़ी तपस्या बारां साल माता वैष्णो देवी दी तपस्या करियै ते ओह् उत्थूं दा जेल्लै माता वैष्णो देवी दी तपस्या बारां साल पूरी होई ऐ ते माता वैष्णो देवी ने पुच्छेआ कि दस्स भक्ता सना की तूं स्हाड़े कोला केह् मंग्गना चाहन्नां मेरे कोला केह् मंग्गना चाहन्नां उन्नै आखेआ में थुआढ़े कोला किश नी मंग्गना चाहन्नां ग्हार ग्रां बिच पानी नेईं ऐ ते में घर ग्रां लेई पानी मंग्गना चाहन्नां ते उस्सै बेल्लै उत्थै उनें आखेआ जा जा भक्ता तुगी पानी दित्ता उस्सै बेल्लै उत्थे पानी जेह्ड़े सत्त झरने बगे हे उन्दे चा एक्क झरना बड़ा खास ऐ ते ओह्दे कोला अग्गै तुस चली जाओ अग्गै नौ देवियां आई गेइयां ओह् बी माता वैष्णो दा रूप ऐ उत्थै बी नौ देवियां न ते नौ देवियां न उत्थै बी उप्पर रोड बिच गड्डी लगदी ऐ थल्लै तुस जाओ ढलियै ते उत्थै दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करियै अपने ते ओह् बी बड़ी गर्मियें च बड़ी गै शैल ठंडी जगह ऐ ओह् मतलब बड़ी ठंडी जगह ऐ उत्थै जाइयै अपना दर्शन करो खाओ पियो आ ते ओह् करो ओह्दे अग्गै चली जाओ तुस थोह्ड़ा कोई दो तिन्न चार किलोमीटर अग्गै जाओ ते अग्गै इक्क धनसर बाबा धनसर बाबा ऐ ते ओह् बी सड़क कोला बड़ी दूर ऐ थल्लै ते उत्थै थल्लेै तक्कर पैहले गड्डी नेही जंदी हुन उत्थे थल्ले तोड़ी गड्डी जंदी ऐ ते फी जित्थै तोड़ी गड्डी जंदी ओह्दे कोला थल्ले अपने सीढ़ियां ढलो ते सीढ़ि़यां ढलियै थल्लै जाओ ओह् बी इक बड़ी शैल जगह दिक्खने आह्ली ऐ ते ओह् बी एक्क कुलदेव ऐ उंदा ओह् बी इक कुल कुल कुलदेव ऐ धनसर बाबा ते उत्थे बी लोग बड़ी मानता करदे न बड़े श्रद्धालु जेह्ड़े उत्थै जंदे न दर्शन करदे न ओह् बी इक बड़ी ठंडी जगह ऐ गर्मियें आस्तै गर्मियें आस्तै बड़ी गै ठंडी जगह ऐ उत्थै लोग जंदे बौहंदे न उत्थै बी न्हौने श्हौने दा बी ऐ ते उत्थै ऐ ओह्दे कोला अग्गै तुस अग्गै चली जाओ तीर्थ स्थान हैन साढ़े जम्मू च बड़े मतलब कि जगह जगह पर तीर्थ स्थान न ओह्दे कोला अग्गै तुस चली जाओ चनाब दरेआ उसी ओह् पुल पार करियै अग्गै चली जाओ सिय़ाढ़ बाबा ऐ सियाढ़ बाबा ऐ शिवखोड़ी ऐ शिव शिवखोड़ी शिवखोड़ी बड़ी दिक्खने आह्ली जगह ऐ उत्थै जाओ उत्थै बी बड़ाै बड़ा गै नजारा ऐ शिवखोड़ी बी ते इत्थे स्हाड़े इत्थै जम्मू च जेह्ड़े बड़़े के तीर्थ न बड़े ज्यादा तीर्थ न अपने कोई पंज पंज सत्त सत्त किलोमीटर उप्पर तुसेंगी तीर्थ लब्भी जाने